बालाघाट जिले में बाँस का काफ़ी अच्छा उद्योग है और यह बालाघाट जिले कि अर्थव्ययवस्था के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है बालाघाट में माइन्स कॉपर माइन्स का भी काफ़ी बड़ा उद्योग है और इसका व्यवसाय भी काफ़ी अच्छा है जो की बालाघाट की अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी अच्छा है और यह काफ़ी समय से बालाघाट में स्थित है बालाघाट में बिरसा मुंडा जिले में ग्रीन फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड शिश कर्जी फूड्स इनका काफ़ी टाइम से काम चल रहा है जो कि बायोफ्यूल और खाने खानपान की भी प्रोडक्ट बनाते हैं और इसके लिए हमने काफ़ी टाइम से अपने प्रोडक्ट को सुधारा है बालाघाट में और भी तरीके के उद्योग हैं जैसे कि मिट्टी से बने बर्तन यहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं जो कि बालाघाट से बाहर भेजे जाते हैं उसका व्यवसाय काफ़ी अच्छा है आने वाले समय में यहाँ पे और भी फैक्ट्रीयाँ डल रही हैं जो कि कुल्हड़ बनाना या पेपर या खड्डों की फैक्ट्री इसमें काफ़ी बड़ा महत्वपूर्ण व्यवसाय हो सकता है आने वाले समय के लिए बालाघाट में